ओ मनज नोंथांना ओ आदसा नोंथांनाव गय फुलि दङ होननाय खोनादों आं एसे आदसा आदसा गय फुलिया माबायदि रोखोमनि बेसेबां गिदिर जेनेबा बोसोरबेसे जावैनायना जावैआखै गायस्लायदोंना गायस्लायाखै जेनेबा जावैनानै

ओ ओ थिन फुट

ओ आदसा आङो माने मोनसे बागान गायनो नागिददों नालाय आंनिनो हायाव जि बिगासो दा आङोनो एसे बुरजा गोबां बिबांनि गय फुलि नांगौ जाना फैदों आरो हा नोंथाङा माने एसे खमायगोनना खमाया एसे बुरजा बिबांनि आं बायोबा दा बिथ' नामा नोंथां आङो माने नैजिरोजा नै रोजानिबो बांसिन बिफां फुलि नांगौ गय बिफां आदसा आदसा बिफोरथ' होम्बा रायलायनायनि गेजेरजों जागोनना आङो बे साननैसोनि गेजेरावनो एसे थाइमफोरखौ नायनानै लायसिगोनदे नोंथां इसे गारि भारा लेबारफोरनिबो खोथा थायोनालाय मोननाय मोनिनि इसे रायलायग्रोनांगौ आरो नोंथां जिखुनु नोंथाङा नोंथाङा लायगोन होननानैल' साननानै लादो